आं सोब ओंख्रिखौनो सङो जायखिजाया बेदर नाफोरखौल' संनो रोङा आरो आङो संफेरा नालाय दालि ओंख्रै सङो साबाइ ओंख्रै सङो बे माब्लाबा माब्लाबा नारजिजों अनद्लाबो जायो ओमफाय आरो गावगोजाबो जायो नारजि गोजाबो जायो आमफ्राय बराबो जायो बेदिनो जेबो जेबो ओंख्रि जायो आरो एखमब्ला खिफि बेंदोंनि बरा जायो एखमब्ला माबा माबि बेदिनो बे जोग्लावरि उसुमै ओमफ्राय बे माबाया उम मायसुन्द्रि ओमफ्राय बे उम मा बिफां होनो माबा होनो अ खानसिनसा बेदिनो खांजोबनानै ओंख्रै जायो आरो माब्लाबा माब्लाबा दालि आलु जाबाय थानो बाब्लाथाय उसुमै ओंख्रै फुदुंनाय माबा माबि जायो आरो बेदिनो माबानो बानानै खांनाय मैगं जायो बेदिनो संनानै खांनायखौबो बेदिनो संख्रि बानलु थाव इरि बायदिसिना होनानै जोंनाथ जेबो माबाया नालाय ओरैनो गावगोजा फुदुंनानै जायो खिफि बेंदोंनि बराखौबो उलाराव देनानै अनजों माइरं एसे सोमनानै उलाराव देनानै माबानानै जायो लगायनानै संख्रै बानलु दुनजिया होनानै माबा अनजों माइरंजों देफाबाय उलाराव देफानानै एवनानै जायो दालि ओंख्रैफोर संबाय जाखिजाया ओंख्रि संदेरनानै जायो आरो लगायना जायो बेबायदिनो बानदा खफिनि बराखौबो बराखौ हानानै बानदा खफिखौ हाबाय हानानै बानलु संख्रि लगायबाय बेसन एसे होबाय लगायनानै थावआव एवनानै जायो दालि ओंख्रिफोरबो बेदिनो दालि संबाय एखनब्ला माबा माबि सङो आरो एखनब्ला दालिजों जायो एखनब्ला ओरैनोबो आलु माबा माबाफोरजो जायो